अंजी नमस्ते केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक में हां यरो तुस आक्खा दे ओह्दे बधाने गल्ला ते में हां कम्म करना ते में इक्क जगह दिक्खी ही डनसाल जगह बिल्कुल फ्रंट उप्पर बड़ी उत्थें ठीक शैौल गड्डियां लगदियां उत्थें आं ते आं ठीक कम्म ठीक ऐ उत्थें ते दिक्खी लैओ भी ते अपना स्हाब कताब लाई लैगे ते समान समून पाने आं दोऐ जनें आहो आं आं कोई चक्कर निं में आपें करी लैना त्यार बाकी इंया असें इक्क दो समान असें फेरा लाना पौना बाहरा आहो गोहा थ्होई जाना भोऽ थ्होई जाना सब किश आं गोहे दा कोई चक्कर निं आं पानी बी ऐ उत्थें मौके दा बूह्टे आस्तै पानी देना होंदा नी मौके दा आं ते दिक्खी लैयो भी तुस आं तुस जेल्लै मिगी फोन लगदा ना ते तुस मिगी फोन करो ते में आई जन्ना ते दमैं जनें दिक्खी लैयो तुस बी मौके दे ते की के दोऐ बंदे मौके दे होन ते ठीक ऐ नेईं तां बाद बिच दूऐ बंदे उप्पर डिपैंड नेईं ना रौहंदा कि तोह् इंया कीता उआं कीता आं ठीक ऐ ते जेह्ड़ा कोई लब्भग तां स्हाब कताब दूऐ जनें लाई लैगे ते जेह्ड़ी बचत होग दोऐ जनें करी लैगे ठीक ऐ ना अगर बंदा रक्खना होग ते बंदा रक्खी लैगे इक्क दौ में कल्ल चली जाना उत्थें जगह ठीक ऐ यरो ओके जी ओके ठीक ऐ